वर्तमान प्रदेश में विज्ञापन और अधिक लोगों तक पहुचाने के लिए हम कितने भी विज्ञापन का एड के रूप में उपयोग कर सकते हैं तथा यह एड हम कुछ कुछ मिनाटों के लिए एल ई डी के माध्यम से रेलवे श्टेशन एयरपोर्ट चौराहा बस स्टैन्ड आदि में लगा करके उपयोग कर सकते हैं तथा विज्ञापन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है साथ ही यह रचनात्मक प्रभावशाली करने के लिए हम इसमें कुछ रोचक तथ्यात्मक के साथ साथ कुछ कार्टूनों के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं